मेरी जेह्ड़ी मैं हाबी भरी दी बाइकिंग जानि कि मेरे कोल गड्डी ऐ दो पहिया वाहन जिसी आखने आं अस ओह् ऐ थंडर वर्ड रायल इनफील्ड थंडरवर्ड ई थ्री फिफ्टी ते मिगी अपनी बाइक ना बड़ी प्यारी ऐ ते मीं ना बचपन च मेरा ख्वाब हा कि मैं ना पैहली गड्डी लैनी मैं बुलेट लैनी ऐ ते मैं अज्ज मेरे कोल बुलेट ऐ भगवान दी वजह कन्नै ते कन्नै एह् ऐ कि सोआल मिगी एह् ऐ कि तुस कि'यां ध्यान रक्खने आं मैं केह् जेह्ड़ा सर्विस कराना ओह्दी टाइम टू टाइम मतलब जियां ज्हार किलोमीटर चली ते मैं ओह्दी सर्विस कराना जाइयै ते ओह्दा मोबलाइल चेंज कराना ओह्दी जेह्ड़ी क्लच प्लेटां चेंज करानी ओह्दा जेह्ड़ा ऐ पूरा ओह्दा ख्याल रक्खना उसी धुलाना बी ऐ मैं उसी धोंदा बी ऐ जेल्लै मिगी टाइम मिले संडे गी मैं उसी धोना शैल करियै ते ओह् फेर जेह्ड़ा ऐ कि मैं ना बाइकिंग दा शौक मिगी बड़ा ऐ ते मैं ना बड्डे बड्डे टूर बी मारे दे बड़े बड़े टूर मारे दे जियां सच पाथ में हल्ले थोह्ड़े दिन पैहले ही जेल्लै जिल्लै मिगी छुट्टियां पेइयां कोर्ट च ते मैं सचपाथ गेदा हा ते मैं कियां निकलेआ में निकलेआ इत्थुआं गेआ मैं कठुआ कटड़ा दे कठुआ कठुआ डल्होजी डल्होजी दा चंबा चंबे दा सचपाथ क्रास कीता ते पुज्जी गेआ किश्तवाड़ ते इयां करियै किश्तवाड़ ते श्रीनगर होइयै सिद्धा कटड़ा पुज्जेआ ते चार पंज दिन दा टूर हा हां एह् ऐ कि अहें थक्की गेआ मैं बड़ा थक्केआ मैं इक दिनें च कोई दो सो किलोमीटर कदें डेढ सौ किलोमीटर कदें तिन सौ किलोमीटर बाइक चलानी ते बाइक बिच्च बंदा थक्की जंदा कि के साह्ड़े कोल समान बी बड़ा होदा असें तम्बू लेने असें गैस लेनी असें बड़ी चीजें असें कन्नै कन्नै असें मैगी शैगी पाई दी ही ते कपड़े पाए दे पर एह् ऐ कि इन्ना पानी हा ना उत्थै इन्ना स्हाड़े कपड़े चौई गे पानी बिच्च ते एह् बी ऐ बस एह् ऐ कि तुसें ना केह् करना तुसें जेल्लै बाइक चलानी ना ते तुसें बड़ा ध्यान बी रखना पौंदा तुसें पिच्छे बी दिक्खना पौंदा क्योंकि थुआढ़े कोल ज्यादा बड्डी सेफ्टी नेईं ऐ ते तुसें पिच्छे दिक्खना अग्गे दिक्खना ते ज्यादा स्पीड मता स्पीड बी नेईं चलानी ते ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि तुसें कंट्रोल नी होनी ते बुलेट ऐ बी बड़ी खतरनाक बाइक ऐ बड़ी भारी बाइक ऐ ते तुसें बड़ी सोचियै समझी चलानी पौंदी इक बार पुट्ठी होई गेई ते होई गेई थोआड़े कोला होनी नी संभलनी नी ऐ ओह् ते कन्नै जेह्ड़ा मोटीवेट मिगी केह् करदी मिगी बड़ा मजा आंदा जियां मैं बाइक च बौंह्दा ना मी उसी फील करनां मिगी ना ऐसा लगदा कि मैं मैं होर बाइक इक जान ऐ ते ओह्दे बेच्च एह् बी होंदा कि तुसें टैर बी चेंज कराने टैम टू टैम कि के टैम अगर टैर अगर तुस चेंज नेई करागे तुस स्लिप बज्जी जानी जियां बरखा पौंदी पैह्ली बरखा पौंदी तुसें बड़ा मतलब बड़ा धीरे धीरे बड़ा आराम कन्नै उसी चलाना ते टैर बी तुसें चेंज कराने पौंदे तुस मैं ओह्दे बिच्च केह् ऐ तुस शीशे बी लाई सकने ओ कि पिच्छे दिक्खने वास्तै शीशे लाए दे ओह्दी हेडलाइट दिक्खनी मतलब बड़ा कुछ उसदे बिच्च करी सकदे ओ ते ओह् जियां असें बड़ा बड़ा टूर में सोलो ट्रिप बी मारी दी सोलो ट्रिप बी जियां ज्यादा दूर नी मारी पत्नीटॉप धोड़ी सोलो ट्रिप मारी दी ओह्दे च ज्यादा दूर नी गेआ में ते ओह् इक बार केह् होआ मैं गेआ पत्नीटॉप ते मेरी क्लच दी तार त्रुट्टी ते बुलेट ऐ बड़ा भारी ते में उसी कि'यां कि'यां करियै उसी पजाया अपना इत्थै चनैनी पजाया ते ठीक कराया ते बापस आह्नेआ पत्नीटॉप गेदा पर मैं ते ओह् मतलब एह् ऐ कि रिस्क बी बड़ा ऐ तुसें हैलमेट बी पानी पौंदी तुसें अगर थुआड़े थुआढ़े कोल तुस कोशिश करो कि राइडिंग गिअर बी थोआड़े कोल होने चाहिदे जां गलब्स होने चाहिदे थुआढ़े कोल थुआढ़े कोल नी पैड होना चाहिदा थुआढ़े कोल जैकेट होनी चाहिदी ते ओह् अगर तुस कोशिश करेओ जियां अस ना में इक चीज दिक्खी के जियां तुस अगर बड़े बड़े लांग टूर मारदे हो ना ते तुसें गी ना सनस्क्रीन बी लानी पौंदी क्योंकि हेलमेट खुल्ली अगर रेही गेई ना थोह्ड़ी जेई ते थुआढ़ा मुंह काला होई जाना तुस सनस्क्रीन बी लाई सकने आं थुआढ़े कोल सिद्धा इम्पैक्ट थुआड़े उप्पर पौंदा ते जियां अस बड़े बड़े टूर मारने आं प्हाड़ां प्हाड़ां च जाने ना ते महाराज बड़ी बुरी हालत होंदी पैह्ला दूसरा गेअर पैहला दूआ गेअर ही चलदा उत्थे ते ज्यादा तुस त्रीआ चौथा मारी नी सकने आं ते बस इयां करियै अस बड़ी बड़ी दूर गेदे आं हून मेरा प्लैन ऐ कि मैं अगले साल ना गड्डी च अपना बाइक लेइयै नार्थ ईस्ट घूमना सिक्कम जाना एह् बगैरा सारे ते मेरा इयौ प्लैन ऐ हर साल दा कि जियां समर वेकेशन होनी जां विंटर वेकेशन होनी ते मैं जेह्ड़े बड़े बड़े टूर मारने जियां हून मैं सोचा दां कि अगले साल कैदारनाथ जां में समर वेकेशन बाइक बिच्च ते दिक्खने आं कुत्थै कुत्थै अस जाई सकने आं ना ओह् ते तुस जेह्ड़ा ऐ बाइकिंग क्लब बी जाइन करी सकदे ओ मैं दिक्खना अज्जकल जम्मू च केह् होंदा ऐ कि सोमवार जां संडे आह्ले दिन जां सैचरडे आह्ले दिन केह् करदे जिन्ने बी बाइकर्स हैन कट्ठे होंदे ते दूर दूर टूर मारदे जियां सिद्ड़ा रोड चली गे जां बड्डे बड्डे जां तुस डर्ट बाइक बी चलाई सकने ओ मतलब किच्चड़ै इच्च गड्डी चलानी मतलब एह् जेह्ड़े बाइक चलाना ओह् बी ऐ ओह् थुआढ़ा शौक ऐ अपना अपना शौक ऐ